ہندوستان ایک وسیع و عریض ملک ہے جس میں لاکھوں کی آبادی کی لاکھوں کی آبادی مختلف ریاستوں زبانوں اور ثقافتوں میں بٹی ہوئی ہے اس وسیع و مختلف جغرافیہ کی جغرافیہ ڈھانچے کے پیش نظر نقل و حمل کا ایک مضبوط اور مربوط نظام نہایت ضروری ہے خوش قسمتی سے ہندوستان میں نقل و حمل کے کئی ذرائع موجود ہیں جن کی مدد سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے ہیں تاہم اس نظام میں کئی کمزوریاں رکاوٹیں اور چیلنجز بھی موجود ہیں جنہیں حل کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان نقل حمل کے موجودہ نظام ہندوستان میں نقل و حمل کے کئی اقسام موجود ہیں ریلویز ہندوستانی ریلوے دنیا کی سب سے بڑے ریلوے نیٹورکس میں سے ایک ہے یہ لاکھوں مسافروں کو روزانہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتا ہے عام اور غریب طبقے کے لیے یہ سب سے سستا ذریعہ ہے طویل فاصلوں کے لیے بھی ریل سفر آرام دہ اور نسبتاً کم قیمت ہوتا ہے تاہم ٹرینوں کی صفائی وقت پر آمد و روانگی اور بھیڑ ایک بڑا مسئلہ ہے بس سروس تقریباً ہر ریاست میں سرکاری اور نجی بس سروسز دستیاب ہیں جو اندرونی شہر بین اضلاعی اور بین الریاستی سفر کے لیے استعمال ہوتی ہیں اگرچہ بس سستی ہوتی ہے لیکن اکثر اوقات بہت زیادہ بھیڑ خراب سڑکیں اور ٹریفک کے مسائل کی وجہ سے سفر پریشان کن ہو جاتا ہے میٹرو ٹرینس دہلی ممبئی بیننگلور کولکتہ حیدرآباد جیسے بڑے شہروں میں میٹرو ریل سسٹم شروع کیا گیا ہے جو کہ بہت ہی جدید تیز رفتار اور آرام دہ ذریعۂ نقل و حمل ہیں میٹرو سسٹم نے ان شہروں میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے میں مدد کی ہے ذاتی گاڑیاں بہت سے لوگ ذاتی گاڑیوں جیسے موٹر سائیکل اسکوٹر اور کار کا استعمال کرتے ہیں دیہی علاقوں میں اکثر لوگ سائیکل یا پیدل سفر کرتے ہیں شہروں میں ذاتی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد ٹریفک جام اور آلودگی کا باعث بن رہی ہیں رکشا اور آٹو رکشا شہری علاقوں میں آٹو رکشا اور ای رکشا عام ذرائع ہیں ان کی موجودگی ہر گلی محلے تک ہے لیکن ان کی قیمتیں اکثر غیر منضبط ہوتی ہیں اگر کئی بار مسافروں سے اضافی کرایہ وصول کیا جاتا ہے ہوائی سفر اگرچہ ہوائی سفر عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہے لیکن اب قم کم قیمت ایئر لائنس نے اس کو کچھ حد تک ممکن بنایا ہے بڑی ریاستوں کے دارالحکومت اور میٹرو شہروں کے درمیان ہوائی سروس دستیاب ہے اسمارٹ موبائلٹی حال ہی میں ایپ بیسڈ ٹیکسی سروس جیسے اولا اور اوبر نے شہری علاقوں میں سفر کیے کافی آسان بنایا ہے تاہم یہ سروسز چھوٹے شہروں یا دیہاتی علاقوں میں دستیاب نہیں ہیں ہندوستان میں عام لوگوں کے لیے سفر کی روانہ رو دوران چیلنجز بھیڑ بھاڑ بسوں اور ٹرینوں میں اتنی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے کہ کئی بار مسافروں کو کھڑے ہو کر اور کبھی کبھار دروازے پر لٹک کر سفر کرنا پڑتا ہے وقت کی پابندی کا فقدان ریلوے اور بسیں وقت پر نہیں آتی جس کی وجہ سے مسافروں کو دیر ہونے رشتے ٹوٹنے یا کام پر نہ پہنچنے جیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے ٹکٹ بینکنگ کا مسئلہ بکنگ ٹکٹ بکنگ کا مسئلہ ریلوے ٹکٹوں کی بکنگ کے لیے اکثر مہینوں پہلے ریزرویشن کروانا پڑتا ہے اور اکثر اوقات ٹکٹ دستیاب نہیں ہوتے خستہ حال سڑکیں دیہاتی علاقوں میں کچھ شہروں میں سڑکوں کی حالت بہت خراب ہوتی ہے جو سفر کو خطرناک اور تکلیف دے بناتی ہے سفری اخراجات اگچے کچھ ذرائع نقل و حمل سستے ہیں لیکن میٹرو ایپ بیسڈ ٹیکسی اور ہوائی سفر عام لوگوں کے لیے مہنگے پڑتے ہیں حفاظتی مسائل بہت سی جگہوں پر خواتین بزرگوں اور بچوں کے لیے سفر محفوظ نہیں ہوتا خاص طور پر رات کے وقت سفر کرنا خطرناک سمجھا جاتا ہے ماحولیاتی آلودگی ذاتی گاڑیوں پرانے رکشوں اور بسوں کی وجہ سے شہروں میں ہوا کی آلودگی بڑھ رہی ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہے نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے کے طریقے ٹرانسپورٹر ٹرانسپورٹ کی جدید کاری ریلوے بس سروسز اور دیگر ذرائع کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنا چاہیے جیسے جی پی ایس آن لائن ٹریکنگ آئی ٹکٹنگ اور ایئر کنڈیشن گاڑیاں سڑکوں کی مرمت اور تصوی تمام شہروں اوریہ دیہاتی علاقوں کی سڑکوں کی حالت بہتر بنانی چاہیے تاکہ سفر محفوظ اور آرام دہ ہو سکے میٹرو نیٹورکنگ کی تصوی مزید شہروں میں میٹرو سہولت متعارف کرانی چاہیے تاکہ شہری علاقوں میں ٹریفک کا دباؤ کم ہو ایندھن کی بچت اور آلودگی میں کمی الیکٹرک گاڑیاں سائیکلوں اور عوامی ٹرانسپورٹ کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ماحول دو دست نظام کو تقویت ملے قانون کی سختی سے پابندی کراائے کی وصولی ٹریفک قوانین اور ڈرائیورس کی تربیت جیسے معاملات میں حکومت کو سختی سے کام لینا ہوگا حفاظتی اقتدا اقدامات خواتین بچوں اور بزرگوں کے لیے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے خصوصی نشتیں سے سی سی ٹی وی کیمرے اور ہیلپ لائن سروسز کو فال کرنا ہوگا عوام میں شعور بیدار کرنا سفر کے دوران صفائی وقت کی پابندی قطار بنانے اور نظام وضب کی اہمیت کے بارے میں عوام میں شعور اجاگر کرنا ضروری ہے نتیجہ ہندوستان کا نقل اور حمل کا نظام بہت وسیع اور من تو ہے مگر اس بہتر بنانے کے لیے کئی اصلاحات کی ضرورت ہے اگر حکومت پرائیویٹ کمپنیاں اور عام لوگ مل کر نقل و حمل کے نظام کو بہتر بنانے میں دلچسپیاں لیں تو نہ صرف سفر آرام دہ ہوگا بلکہ معیشت ماحول اور عوام کی زندگی کے معیار میں بہت بہتری آئے گی ہندوستان جیسے بڑے اور ترقی پذیر ملک کے لیے ایک منظم سستا صاف محفوظ اور جدید ٹرانسپورٹ سسٹم وقت کی اہم ضرورت ہے اگر آپ چاہیں تو میں